स्मार्टफोन ने जीव मानव जीवन की अनेक असुविधाओं को बड़े आसान और सरल तरीके से सहज व सुंदर सुलभ बना दिया है पहले व्यक्ति घर से निकलता था कहीं यात्रा करने के लिए तो एक डायरी पेन फोनबुक फोटो लेने के लिए कैमरा रिकार्डिंग और गाने सुनने के लिए अपने साथ वाकी टाकी अथवा टेप रिकार्डर ले के चलता था किसी से जानकारी लेना होता था तो न जाने कितने लोगों के पास रुक कर उनसे बार बार पूछना पड़ता था कि हमको वहाँ जाना है उसका रास्ता क्या होगा और उसमें भी डर ये रहता था कि बताने वाला आपको सही जानकारी दे रहा है या नहीं स्मार्टफोन में इस सब को एक छोटी सी डिबिया के अंदर कैद कर दिया है अब हमारी डायरी हमारा स्मार्टफोन है हमारा पता हमारा स्मार्टफोन है हमारे नौकरी के या नौकरी से संबन्धित समस्त दस्तावेजों को सुरक्षित करने का स्थान हमारा फोन है गाने सुनने के लिए टेप रिकार्डर हमारा फोन है और फोटो या हमारी स्मृतियों को सहज कर रखने के लिए बनाई गई एलवम भी हमारा फोन है इस फोन ने पूरे विश्व को एक छोटा सा घर बना दिया है व्यक्ति के घर में बैठे बैठे एक छोटी सी जगह पर विश्व के किसी भी कोने का चित्र परिवेश परिधान भोजन आदि संस्कृतियों को आसानी से पहचान सकता है कहीं जाने के लिए बुक टिकट बुक कराना हो या पेमेंट का एक्स्चेंज करना हो तो हमें लेस मात्र भी समय व श्रम किए बिना आसानी से हम अपना काम अपने स्मार्टफोन से संचालित कर सकते हैं